ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری اردو زبان مختلف زبانوں سے بن کر تیار ہوئی ہے اس میں ہندی بھی ہے عربی بھی ہے فارسی بھی ہے اور ترکی بھی ہے اور سنسکرت بھی ہے اسی لیے یہ اتنی لچکدار ہے کہ اس میں کوئی بھی دوسری زبان استعمال ہو سکتی ہے تو جو لوگ اردو زبان نہیں بولتے اگر وہ ہندی بولتے ہیں تب تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے اردو کے بولنے والے ہندی کے بولنے والے سے آسانی سے بات چیت کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی اور زبان کے بولنے والے سے اردو میں بات چیت کرنا ہو تو مشکل پیش آ سکتی ہے میرا ایسا اب تک کا کوئی تجربہ نہیں رہا ہے کہ میں اس سلسلہ میں آپ کو کچھ بتا سکوں کیونکہ اردو نہیں جاننے والے سے کسے کی زبان میں بات ہو سکتی ہے جو زبان وہ جانتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ یہی راستہ بچتا ہے کہ آپ اس کو اردو زبان سکھا دیں اور اس کی اس سلسلہ میں ذہن سازی کریں تو غیر اردو داں طبقہ سے اردو میں بات کرنا اس وقت بہت مشکل ہے جب وہ اردو نہیں جانتا اور نہ سمجھتا ہے لیکن اگر وہ سمجھتا ہے بول نہیں پاتا تو آسان الفاظ کا استعمال کر کے بات چیت کی جا سکتی ہے